हमने रामायण पढ़ी थी परही उससे सीख मिला सीता जी का जी का अपना ही चरित्र कितना बढ़िया था और सीता जी का के चली का चरित्र कितना उंगली उठाया गया है गया था सीता जी का हरण करके रावण लंका ले गया था हनुमान जी ने गए थे हाँ गए थे पता लगाने कि सीता जी कहाँ है कहाँ सीता जी को कहाँ रखा गया है तो दे खोजते खोजते गए तो सीता जी के अशोक वाटिका में रखा गया था अशोक के पेड़ के नीचे सीता लच्छ हनुमान जी ने अपना परिचय दिए और रामचंद्र जी का निशानी दिए सीता जी को तो सीता जी का विश्वास हुआ इससे पहले सीता जी का विश्वास नहीं था तो हुआ सीता जी ने बताए हनुमान जी ने बताए बताए रामचंद्र के बारे में और सीता जी को भी सीता जी भी अब हनुमान जी का अपना निशानी दिए दिए और वहाँ हनुमान जी आ आ आए और लंका दल लंका दहन करते हुए भी भी आए थे थे और वहाँ से हनम रामचंद्र जी के पास आए और उनका निशानी देते हुए भी बताए जो सीता माता अशोक वाटिका के नीचे हएँ अशोक वाटिका में है सीता माता और जो जो सीता माता बताए ओ सब हनुमान जी ने रामचंद्र जी को बताए बताए और हनुमान जी ने सीता जी के खोज करने में उनका मदद की मदद किए किए पूरा ही रामायण पापा रामायण पढ़े और बताए रामचंद्र जी ने तब युद्ध की तैयारी किए और सीता जी को वापस लाने का लाने का कसम खाए खाए पर अपने सेतु में ही अपना बाँध बनाए और उस पार गए गए और सीता जी को युद्ध हुआ वहाँ ये बहुत ही ज़्यादा युद्ध हुआ और बहुत ही दीन की तक युद्ध चला उसमें बहुतों ही सेना घायल हो गई थी एक समय था कि लक्ष्मण जी ने उसमें घायल हो गए थे और मुड़ हो गए थे उसके ही बाद जाके सीता जी को छोड़ा के लाया गया रामचंद्र जी ने लाए और उनका समय से से अपने साथ ही लाए चौदह वर्ष के बाद उनका वनवास ख़त्म हुआ फिर भी सीता जी के चलित पर अंगुली उठाई गई थी और उनको उनको रामचंद्र जी ने त्याग कर दिए थे कर कर दिए थे उनपर ही प्रश्न उठा उनका अग्निपरीक्षा भी हुआ सीता जी को फिर भी उतना ही कोई विश्वास नहीं किया और सीता जी को रामचंद्र जी ने दोबारा वनवास भेज दिए गए तो रामायण पढ़ने से हमें बहुत ही सारा सीख मिली सीता जी के चरित्र कितना बढ़िया था कितने क्या क्या हुआ फिर भी उन पर उंगली उठाया गया उनका कोई विश्वास नहीं किया क्या उनके समय का कितना ही सीता जी एक राजकुमारी थी जनक जी फिर भी उन पर कोई विश्वास ही नहीं किया और उनको वनवास काटने के लिए भेज दिया सीता जी को सीता जी सीताजी बहुत ही दु ख सहे और फिर अपने धरती माता के परीक्षा देते देते ही थक गए थक चुके तो चुके थे तो अपने धरती माता के पास चले गए गए और वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी पूरा पूरा और क्या क्या हुआ भविष्य में होने वाला था और हुआ हुआ हुआ इसका पूरा रचना वाल्मीकि ने की थी और पूरा रामायण लिखे थी लिखे थे ल और बताए वाल्मीकि ने बताए थे कि थी के लव कुस जाके अयोध्या और रामायण सुनाए और उनके आंसुओं से सीता जी के चलित्र के पर लगा हुआ दाग धोए तो लव कुश ने गया इसी तरह गा गा गाके बताया सुनाया और सबके आंसुओं से उनपर लगा हुआ चलित्र दाग धोए फिर भी सीता जी को सीता जी आए और फिर भी उनको बोला अग्निपरीक्षा लिया गया इसी से सीताजी अपने धरती माँ के गोद में बोले बोले और चले गए बोले हम यहाँ परीक्षा देते देते थक गए हैं और हमें अपने पास ले चलिए अपने ही साथ चले गए थे सीता जी लव कुश को छोड़के रामचंद्र जी के पास अपने धरती माता के पास चले गए थे धरती में दोबारा समा गए तो इसी रामायण पढ़ने से हमें ये सब पता चला कि सीता जी कब जनम लिए किसकी पुत्री थी आपका उनका विवाह किन से हुआ उनको जीवन में क्या क्या चीज़ घटित घटा उनको जीवन में क्या क्या चीज़ घटित हुआ ये सब हमें पता चला सीता जी के बारे में पूरा रामायण पढ़ने से